ॾुकंदे महिल मां लाइट म्यूज़िक ॿुधणु पसंदि कंदो आहियां जेको कि इलाही घटि आवाज में हूंदो आहे ताकी मूंखे पतो पए कि मुंहिंजे अगल बगल केरु अचे थो वञे थो कंहिंसां मां टकारायां न पंहिंजी साइड में रहां ऐं उन म्यूज़िक खे ॿुधण सां मूंखे कोई डिस्टरबैंस न थिए म्यूज़िक ॿुधण सां हिक तरह सां हिक तरीक़े जी एनर्जी ईंदी आहे जेको अप्रिशिएट कंदी आहे कि असां वधीक मां वधीक ॾुकी सघूं ताकी उन ॾींहं जो वर्क आउट वधीक थी सघे हर म्यूज़िक न हूंदो त ॾुकण में मज़ो न ईंदो इन करे म्यूज़िक इन सभिनि शयुनि लाइ ज़रूरी आहे